معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے قانون کو بہت ساری بہتری لانے کی ضرورت ہے جیسے کوئی اگر کرائم کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جس کے بعد وہ جرائم کرنے کی سوچے ہی نا اور اسی طرح جرم جو ملک کے اندر بڑھتے جا رہے وہ کم ہو جائیں گے اسی طریقے سے ہم اپنے ملک کو ایسے لوگوں سے بچا سکتے ہیں جو کہ جرم کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں اگر ان کو قانون سخت سے سخت سزا دے گا اپنے اندر بہتری لاکر تو اگلا آدمی جو جرم کرنے والا ہوگا وہ یہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے دس بار سوچے گا